आं गोदो बे एल फि स्कुलावनो फराय जेनदोंमोन दा आरो फरायै फरायै नानथ' जोंहा एसिग्राब मानि जोङो माबानि मानसि नङा नालाय जाहैबाय जों फरायनाय समाव फरायनो हाजोबासै दा फरायनो हायैआव आङो आं सासे मानसि जों बुंलाय फ्लांनानैबो ऐदिन खालि मानि स्कुलाव नो फैनाय जायासै आरो दा फैनाय जायैलाय बानाय फैबाय बायै बायै बानानै दा लास फरजनथ' जोंना नै स्कुल सामलायग्रा मोनसे माबा थायो खेफथेन दा बे खेफथेना खेबनै खेबथामसो लेंहरबाय आं एसे बुलाय लायनायनि माबाआव लाजिनानै फैनाय जायासै आरो दा फैनाय जायैआव बिथां मोनहा गले गले लिंहैबाय थादोंमोन न'आव थ'थाफिअ' आं फैनाय जायासै लाजिनानै दा बिनिफ्राय आङो स्कुल खौनो हाबथायनाय जायासै आरोखि दा बाहायनो आंहा माखासे बहुथ जेंना थाबाय आरोखि आंनि दा संसाराव आंनि लाइफाव आरोखि फिउसाराव संसाराव माखासे आङो फरायनाय जुदि बिथिं दंमोनब्ला आहा बुहुथ देब्लाब जागौमोन बा माबा मोनसे जागौमोन राहा लामा लानो हागौमोन दा आङो बे कुलालिफाइद गैयैनि हिसाबैनो आङो दिनैसिम दासिमाव जौगाथाय हारसिङै जानो हायासै दा आङो गथ' ग'थाय दङब्लाबो इसिबां गियान आखुफोरखौ होनो हाजोबाखसै दा बेखायनो आङो आंनि खोब माबाखौ दुरजनख होन्नानै आं लायो दा बेखायनो आङो बेखिनियावनो आङो माबानानै दिनैनि बे माबाखौ बे खिनिआवनो दोनथ'बाय